हॅलो हय हय तुमी कोण आं सांगां सर हय हय हय

हय सांगां सर हां बरें बरें

हां बरें हां ओके ओके

हां बरें बरें आं ओके आं आं बरें बरें हां ओके ओके

आं ओके ओके

हां ओके ओके आनी हां आं ओके आनी ती सर केन्ना हें डिस्ट्रिब्यूट बी करप मागीर हय हय ओके आं हां बरें हां हय आं ओके ओके हय हय कळ्ळें ओके थँक्यू सर थँक्यू फॉ यॉर गायडंस थँक्यू वॅरी मच